ہم جانتے ہیں كہ ہمارے گھروں میں كچھ چیزیں ایسی ضرور ہوتی ہیں جو نسل در نسل چلی آرہی ہوتی ہیں یا كچھ روایات یا خاندانی تہذیب بھی نسل در نسل چلی آ رہی ہوتی ہیں اپنے ثقافتی ورثہ كو محفوظ ركھنے كے لیے ہم سب كو سب سے پہلے اپنے خاندان كی تاریخ اور دادا پردادا كے ناموں كے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور ان كے ذریعے كیے ہوئے تاریخوں كاموں كے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے اور اپنی آنے والی نسلوں كو بھی اس كے بارے میں بتانا چاہیے اس كے علاوہ خاندانی رسموں اور روایات كے بارے میں بھی آنے والی نسلوں كو بھی بتانا چاہیے تاكہ وہ یہ جان سكے كہ یہ رسم یا روایات ہمارے گھر میں كیسے آئی اس طرح سے ہم اپنے خاندانی ورثے كو محفوظ ركھ سكتے ہیں